मैंने कहा जी मुझे एक हार्वेस्टल चाहिए पचासई का होना

इससे कम में अच्छा तब पुराने वाले में फिर वो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती क्या तो अपन नया वाला जो लेंगे उसका कोई प्रकार की दिक्कत तो नहीं जाएगी बीच में अच्छा और अगर फाइनेस तो हो जाएगा न अच्छा तो उसपे अपनी लगभग आप मुझे ये तो बताइए की उसमें डाउन पेमेंट कम से कम कितना रुपये लगेगा

ठीक है तो कहाँ याना आना पड़ेगा चलो ठीक है कल आता हूँ